मेरा सबसे पसंदीदा गाने में से एक गाना बहुत मुझे प्यार है बहुत मुझे अच्छा लगता है उस गाने का नाम है तुम ही हो आशिक़ी टू का गाना है जिसको अजीत सिंह अरिजीत सिंह सिंगर ने गाया है ये गाना मुझे सुनना बहुत पसंद है जब भी मैं सैड होता हूँ अकेले होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ और मेरा मन फ़्रेस हो जाता है ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मुझे अजीत सिंह के गाने सुनने भी बहुत पसंद है